स्थानीय स्तर पर प्रशासन चलेबाक लेल त्रिस्तरीय पंचायत चुनल गेल अछि जाहिमे मुखिया सरपंञ्च पंचायत समिति जिला परिषद वार्ड सदस्य वार्ड पॅंच छथि जेकरा स्तर से ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होइत अछि ओकर अलावा विधान स्तर पर विजयेंद्र बाबूजी के बहुत योगदान रहै छथिन ओ बिहार के अभी ऊर्जा मंत्री भी छथिन आओर ओ सुपौल जिला के बहुत आगाँ तक लए गेल छथिन अगर अहाँ कहल जाय तऽ अगर एक आदर्श नेता के छवि यऽ तऽ हुनका मे यऽ ओकर अलावा जे हमर सबके जे सरपञ्च भेला हँ ओ मुखियाजी सब बहुत नीक सॅं काम करै छथि जाहिसॅं कि हमर सबके पञ्चायत के व्यवस्था बहुत नीक चलि रहल यऽ अगर कोनो भी प्रोबलेम आबै छै जेना की कोनो भी समस्या आबै यऽ जाहिसॅं कि टोल के हमर कोनो काम होए जेनाकि रोड के या कोनो रोड के हुए तऽ ओकर केना समाधान हुए हमर सबके वार्ड सदस्य यऽ ओकर ध्यान राखै छथि ओकर अलावा अगर कोनो चीज जे प्रशासनिक होय छै जखनो ओहन समस्या होइ छै दू व्यक्ति मे लड़ाई होइ छै तऽ ओकरा लिए पञ्च हुनकर केयर करै छै अगर एक़रासभ सॅं नहि भए पाबै छै तऽ आगाँ जाय कहै छै सरपञचजी देख़ै छथिन